आसे पासे में घणा ई मंदर घणी ई मस्जिदूं आहिनि चर्चूं बि आहिनि घणियूं ई हितां चालू कंदासीं त असांजे पंज नंबर में पूॼ चालीहा साहिब जो मंदरु आहे उल्हासनगर में शांती प्रकाश वारनि जी तमामु सुठी गौशाला आहे जिते गौ शेवा गौ दान सत्संग कीर्तन सभु कयो वेंदो आहे हाजी अली जी दरगाह आहे मुस्लमान जिते दरगाह ते पूॼंदा आहिनि हुते वेंदा आहिनि हाजी अली जी दरगाह बॉम्बे में आहे हुन खां पोइ कृष्णा जो मंदरु आहे इस्कॉन जंहिंखे चयो वेंदो आहे जुहू ते मदर मेरी चर्च बि आहे बॉम्बे में असांजो महाराज ऐं माता जो मंदरु आहे वसण शाह वारनि जी दरबारु आहे उल्हासनगर में अञा ई घणे ई आहिनि इहे त हुआ कुझु जेका जाम मशहूरु आहिनि इन जे अलावा हर हिकु कोने में हर हिकु नुकड़ ते घणा ई मंदरु घणी ई मस्ज़िदूं आहिनि